आमचें गोंयचें सदचें जेवण म्हणल्यार शीत कडी सुंगटांचें हुमण किस्मूर केन्ना केन्ना तिसऱ्यो आसता कालवां शिणाण्यो भाजी सुद्दां आसता जेवणाक लोणचें आनी जेवण जिरवणे खातीर केन्नाय सोलकडी पियेतात